करौली जिले में कुछ उल्लेखनीय लैंडमार्क ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे कैला देवी का मंदिर है करौली में बिजासनी माता का मंदिर है करणपुर में करणी माता का मंदिर है और यहाँ यहाँ के करौली जिले में संग्रहालय हैं किले हैं पहले का बहुत बड़ा संग्रहालय जो जिसमें पुरानी चीज रखी हुई हैं अभी और यहाँ की प्राकृतिक विशेषता हैं हाँ सबके लिए खुले हैं जैसे चिमनगढ़ का किला है चिमनगढ़ का ध्रुव घटा है जहाँ लोग खाली समय बिताने के लिए अक्सर जाते हैं और यहाँ श्री रघुनाथ जी टेम्पल का रहा है रघुनाथ जी हैं यहाँ के करौली जिले के